एक दिन हम गए थे बाज़ार में चाकू के पास एक चाकू लेने तो उसने बोला कि ये चाकू बहन जी बढ़िया है ले लीजिए मैं बोली कितने का है भैया चाकू की धार तो बढ़िया है कितने का है तो उसने बोला कि यह साठ रुपये का है ले लीजिए बहुत अच्छा है इसके दाँत भी अच्छे हैं और इसका लोहा भी अच्छा है तो मैं लेकर आई घर और दो दिन उस उसको यूज किया तो वह क्या ख़राब निकल गया बढ़िया नहीं है उसके जो दाँत हैं वह भी ख़राब हो गए तो मुझे तो मतलब ठग दिया बेकार दे दिया मुझे बहुत ग़ुस्सा आता है कि इतना बोला कि अच्छा है बहन जी ले लीजिए हाँ मुझे भी अच्छा लगा लेकिन वह तो दुकानदार है वह तो बढ़ा चढ़ा के बोल्बे करेगा कि अच्छा है कोई अपने सामान को ख़राब थोड़ी बोलेगा अब तो उसको मालूम होना चाहिए ना कि हमको थोड़ी मालूम होना होना चाहिए कि हम चाकू ले रहे हैं तो यह ख़राब लोहे का है कि अच्छे लोहे का है लेकिन वह तो जानेगा ना उसका भाई सामान है वो ख़रीदा है तो उसको तो मालूम है कि यह लोकल है यह ओर्जिनल है और कौन कितने में देना चाहिए कितना में नहीं देना चाहिए और मुझे बहुत ग़ुस्सा आता है वह चाकू वाले पर कि उसने मुझे ठग दिया और झूठ बोल के पैसे ले लिए और इसके बाद में मैं क्या बोलूँ उसके ऊपर मुझे बहुत ग़ुस्सा आता है जो कि वह वह बहुत मुझे ख़राब चाकू दे दिया था इसी लिए मैं उस पर बहुत ग़ुस्सा हूँ कि उसने झूठ क्यों बोला अगर देना ही चाहिए तो मुझे अच्छा देता कि अच्छा ले लो यह भले ही दस रुपये महँगा लेता लेकिन उसे अच्छा देना चाहिए ना वह अच्छा बन कर के मुझे ठग दिया